آ زیادہ تر تو آج کے زمانے میں سوسل میڈیا زیادہ یوز ہو رہی ہے کیوں کہ سب کا ماننا ہے سوسل میڈیا چوبیس گھنٹے میں کچھ گھنٹے ہی انسان اپنے آپ کو ٹئم دے پاتے ہیں زیادہ تر آدمی ٹئم سوسل میڈیا کو ہی دیتے ہیں ویسے تو ہم سوسل میڈیا پر کچھ خاص نہیں چھوڑتے جیسے کہ اپنی بہن چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر ڈالتے ہیں یا کچھ دین کی باتیں ڈالتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا کچھ فائدہ ہو لوگ جب اس کو پڑھے تو ان پہ عمل کرے اور ان کے ذریعے ہمیں بھی ہمیں بھی خوشی ملے اور اس کو بھی کچھ نہ کہیں نہ کہیں سیکھ ملے تو جو ہم بڈیوز چھوڑتے ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں جن کو بہت زدہ پسند آتی ہے وہ ان کا دوسرا پارٹ مانگتے ہیں کہ دوسرا پارٹ چھوڑو تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں جان سکیں ہم دین کی باتیں زیادہ چھوڑتے ہیں جس میں انسان کھد کچھ مطلب کہ کچھ سیکھ سکیں کچھ اچھا کام کر سکیں اس کو اپنے آپ سے کچھ فائدہ ملے تو ایک بار کی بات ہے جب میں کچھ اپلوڈ کر رہی تھی اس میں میری خود کی تصویر جو کہ چھوٹ گئی تو جب خود کی تصویر چھوٹی اور نیٹورک پرابلم کی وجہ ہمیں لگا کہ ہم ڈلیٹ کر دی لیکن نہیں ڈلیٹ ہوا تھا جس سے چھوٹ گیا تو کچھ لوگ دیکھیے کمنٹس کیے لائک کیے لیکن ہم لوگ میں میں بہت ڈر گئی تھی کیوں کہ ہم جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم لوگ پردے میں رہتے ہیں ہم لوگ کو انٹرنیٹ پہ جیسے کوئی اچھی باتیں چھوڑ سکتے ہیں بچوں کی تصویریں چھوڑ سکتے ہیں لیکن خود کی نہیں تو میں بہت ڈر گئی تھی کیوں کہ ہم لوگ پردے میں رہتے ہیں ہم لوگ کو پردے کا حکم دیا گیا ہے تو جب ڈری تو ہم اپنے اپنے بھائی سے مشورہ کی کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے تو میرے بھائی نے ہم سے پرائو پاسورڈ مانگا اور اکاؤنٹ لیا اور پھر وہ ڈلیٹ کیے پھر وہ ہم کو سمجھائے اس کے بعد سے میں اچھی باتیں چھوڑتی ہوں ویسے آج کے زمانے میں انٹرنیٹ بہت ہی آگے چل رہی ہے لوگ بہت ان کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں اچھی چیز بھی ہیں بری چیز بھی ہیں لیکن لوگ اپنے اپنے مائنڈ کے اعتبار سے کچھ لوگ ہوا جو کچن کی کچن کی چیز کی رسوئی کے بارے میں جانتے ہیں چھوڑتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے جانتا ہے اس کو اس سے کچھ حاصل کرتا ہے سبق کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی باتیں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ناچ گانا پسند کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیوں کہ سوسل میڈیا پہ ہر طرح کی باتیں آتی ہیں اچھی اچھی خراب بری بھلا سب لوگ اپنی اپنی سوچ پہ ڈپنڈ ہیں کہ ہم کو کیا دیکھنا ہے کس کے طرف زیادہ اٹیچ ہونا ہے کس کو ہم کو کس چیز کو ہمیں دیکھ کر فلو کرنا ہے کس کو ہم کو سمجھنا ہے کس پہ ہمیں کمنٹ کرنا ہے وہ ہم اپنے حساب سے ہی کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں سوسل میڈیا بہت ہی زیادہ چلا ہوا ہے لوگ ان پہ ہی زیادہ بلیو رکھتے ہیں لوگ اتنا کم بھی سوسل میڈیا کمانے کا ذریعہ بھی ہے جب کسی کا فلوور زیادہ ہوتے ہیں فلینگ زیادہ ہوتے ہیں لائک زیادہ ہوتے ہیں تو ان لوگ کو اس طرح سے کما بھی لیتے ہیں لیکن ہم خاص طور پہ کچھ خاص نہیں ڈالتے بس بچوں کی تصویر ڈال دیتے ہیں یا پھر اچھی چیزیں ڈالتے ہیں جیسے کہ کسی سامنے والا کو ان سے کچھ فائدہ ہو ان سے وہ صحیح یا غلط کا مطلب سمجھے اور اس سے کچھ علم حاصل کر سکے کیوں کہ سماج میں دو طریقے کی باتیں ہیں انرجی تو پھیلتی ہے ایک نگیٹیو ہوتی ہے ایک پوزیٹیو ہوتی ہے تو لوگوں کے اپنے اپنے مائڈ کے اعتبار سے لوگ نگیٹیو اور پوزیٹیو انرجی کو ایکس اپنے طرف کھیچ لیتے ہیں اب اس کی طرف انسان متأثر ہوتا ہے بس